हाँ हमारे राजस्थान की संस्कृति भारत के अन्य राज्यों से काफ़ी अलग है क्योंकि यहाँ संस्कृति का आदान प्रदान लोगों को नमस्कार करके चलते हैं और कल्चर पौराणिक वेशभूषा पहनते हैं राजा महाराजाओं वाली और काफ़ी शुद्ध हिंदी बोलते हैं जो हमें कल्चर में आती है और हमें काफ़ी अच्छा लगता है सांस्कृतिक प्रभाव यहाँ जो पुराने समय के पूजा पाठ करते थे उसी समय उसी स्टाइल जैसे यहाँ पर वेशभूषा है इस तरह का बर्ताव है सांस्कृतिक विविधता जो संस्कृति की हमारे संस्कृति और संस्कारों को जो समानता देती है वह हमें काफ़ी अच्छी लगती है जैसे सिनेमा म्यूज़िक कल्चर कल्चर हमारे यहाँ का काफ़ी सबसे अलग है राजस्थान का पहनावा है जिससे धा कपड़े हैं और राजाओं जैसा पहनावा है लेडिजों का रानियों जैसा है काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर संस्कृति के प्रभाव को देखते हुए अन्य राज्यों के अलावा